एकटा लड़कीके कोना शादी होतै से ओकरा कराएल जेतै देखै जेतै आब दुइगो गाम समाजके लोक अएतै देखतै तऽ कोना होतै कि होतै गाम समाज लोकसभ कहतै हँ करैलए तऽ कएल जेतै शादी आओर नहि तऽ नहि करतै तऽ तऽ लगेबे ने करतै भाँज आनि आनिकऽ लगेतै करतै ओकरा कएल जेतै हेतै से शादी होतै तऽ करबे ने करबै शादी आओर छै जे लड़का लड़की सेट लागि गेलै तऽ होतै आओर नहि हेतै तऽ नहि होतै कहाँसँ लड़का अएतै लड़की अएतै जे कि करतै नहि करतै कतहुसँ करजा काढ़िकऽ होबे करतै बिआह जेना होइ ऋण काढ़िके काढ़िके एहि सम्बन्धमे बोलैके कि हेतै हम अकेला कमाइवला छिए हेतै फुरेतै करि सकलिए हँ

खेती करै छिए कमाइ छिए खेती करै छिए